हिन्दी भाषा मेरे मातृ भाषा है हम लोग बचपन से ही हिन्दी बोलते हैं हिन्दी बोलने का सीखे हैं अपने बच्चों को भी हिन्दी सिखलाते हैं अगर कहीं ब बाज़ार जाते हैं मार्केट जाते हैं वहाँ हिन्दी भाषा हम लोग को बोलने में आसान होता है हम लोग हिन्दी भाषा को यूज़ करते हैं हिन्दी भाषा हमरा हमारे आसानी है हिन्दी भाषा हम लोग सब आदमी अपना परिवार सारे मोहल्ले वाले के साथ हिन्दी भाषा बोलते हैं हिन्दी भाषा हम लोग को बहुत पसन्द है हम लोग दूसरी भाषा नहीं बोलते हैं अपने बच्चों को भी हिन्दी बोलने का सिखलाएँ बच्चे से भी हम लोग हिन्दीये का अधिककर इस्तेमाल किए हैं हिन्दीये बोलते हैं हिन्दी हमारी मातृ भाषा है हिन्दी बोलने में भी आसान होता है हम लोग को दूसरे भाषा नहीं बोलने आता है ये हमारे मातृ भाषा है हम लोग अपना हिन्दीये में सारा काम करते हैं हिन्दीये बोलते हैं हिन्दी भाषा हम लोग ज़्यादा पसन्द करते हैं अपने भी बच्चों को भी हिन्दी सिखलाते हैं बचपन से भी हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ हिन्दी बोलते हैं वो हिन्दी बोलने में हम लोग को आसान होता है हिन्दी शब्द हम लोग के लिए मातृ भाषा है हम लोग अच्छे से हिन्दी बोल सकते हैं किसी से बात कर सकते हैं हिन्दी में इसमें कोई परेशानी नहीं होता है कहीं घूमने भी जाते हैं तो हिन्दी में बोलते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो हिन्दी बोलते हैं मार्केट जाते हैं हिन्दी बोलते हैं हम लोग हिन्दी ज़्यादा करके यूज़ करते हैं हम लोग को हिन्दिये आसानी भाषा है सब आदमी अपना हिन्दी बोले हिन्दी बोलने में अच्छा लगता है हिन्दी आसान भाषा है सभी आदमी को हिन्दी बोलना चाहिए